हम पहाड़ पर गए हैं पहाड़ पर बहुत अच्छा लगता है पहाड़ पर चढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है हम पहाड़ पर चढ़े थे और पहाड़ समय गए थे हम चित्रकूट में बारिश के समय गए थे वहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और बहुत पेड़ पौधे थे पहाड़ों पर बहुत मन्दिरें भी थीं बहुत अच्छा लग रहा था पहाड़ पर चढ़कर ऊँचे पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था और वहाँ पर हरियाली भी थी और मन्दिर भी थी वहाँ पर बहुत ढेर सारे बंदर पक्षी मोर ये सब वहाँ पर थे बहुत अच्छे लग रहे थे ये सब जानवर पहाड़ पर वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था बहुत अच्छा था वहाँ पर और पहाड़ पर नदी भी थी पहाड़ की नदी भी बहुत अच्छा लगता था वहाँ का पानी एक दम स्वच्छ और स्वच्छ और साफ जल रहता था और एक दम अच्छा और ठंडा जल रहता था जो पेय पदार्थ के लिए आवश्यक में आता है और वहाँ के जानवर भी बहुत ख़ूबसूरत और बहुत अच्छे थे और बहुत शैतानी भी करते थे और जम्मू कश्मीर में तो पहाड़ पर बर्फ़ रहते हैं वहाँ पर भी चढ़ने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर चढ़ने पर पहाड़ के ऊपर ऐसा लगता है कि हम बादल को पकड़ ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है ठंडा ठंडा लगता है और वहाँ से तो आने का मन ही नहीं करता है वहाँ एक दम आनन्द मिलता है वहाँ शांति मिलती है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में और विंध्याचल में भी हम दर्शन के लिए ऊपर चढ़ते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते समय हम अराम से जाते हैं और मइहर देवी में भी चढ़ते हैं कुछ लोग बहुत ऊँचे के कारण नहीं चढ़ पाते हैं तो उसके लिए पाइपलाइन ऊपर लिफ्ट की व्यवस्था की गई है वह लिफ्ट से जाते हैं और वहाँ पर जाने में बहुत अच्छा लगता है पहाड़ पर चढ़ने में बहुत अच्छा महसूस होता है और चढ़ते चढ़ते हम थकते भी नहीं सब बातें करते करते थक चले जाते हैं आस पास की जगह देखते हुए वहाँ पर सुन्दरता रहती है और फूल बग़ीचे हरियाली जानवर पक्षी तितली मोर ये सब तो बहुत अच्छे लगते हैं